जोंनि गामिफ्राव फरायसालि फरायग्राफ्रा जों जोंनि गामिफ्राव जोबोद गोबां जाबाय बिसोरो बेंटलाव हाइस्कुल दं हाइस्कुलाव फैनानै फिसोरो फरायहैयो आरो कलेज स्कुल दङ गोबांथार गोरों स्कुल गेदेर गेदेर दङ बेहायनो फरायद्लायो बिसोरो गोबांथार फराफैयो गोजान जायगाब्लाबो बिसोरो पिरफिलि गाखोनानै फैयो नाथाय बेमार आजार जाब्लाबो जोंनि हसफिटाल बेंटलावनो मोजां फाहामो जोङो स्कुलफ्राव बेराम जाब्लाबो गोग्लैब्लाबो बिसिना डक्टरफोरनाव लांनानै मोजां खालामो आरबाव जोंनि गामिफ्राव गोबांथार गोरों गोरा दङ बिसोरो साख्रि मावो आरो माबा बायदिसिना मावो बिसोरो गेदेर गोलाव जायो बे गामिफ्राव जेन डेब्लप जानायबादि मोजां जाजानायबायदि जोंनि फिसाफ्रा जेन मोजाङै फरायथायनो हानायबायदि